जी हाँ हाल ही में मैंने एक बड़ी मूर्ति बनाई है इसकी प्रेरणा मुझे समाज में अपनी कलाकारी को प्रदर्शित करने की थी इसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा मुझे सामान नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गये तो इधर उधर से बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ मिली